दिनै बा जोङो दा पार्कनि आरो मोगा मोगि जानायाव माखासे प्रब्लेम दङ बे प्रब्लेमाव जोङो दानि बे दैमा दैमाफ्रा माबा दलंफोर थाया थांनाया थांनाय फैलाय खालामनायावहाय माबा गोब्राब जायो माने उनफोरावबो बिदि बिफांफोरखौ बारा दानो जोंनि बिथिं बारानो जोङो गोलोम बोथोराव बा गर'माव गोब्राब बेनिफ्राय जोङो हाफ्रावबो बारा मोजां नङा बे हाफ्राव जोंनि फसलफ्रा फसल जोंनि बिथिं बारा दैबा दैबानासो दैबाना जायो दै दैबाना जानानै दैबाना जाबाय थायो जोंनि बिथिं जोंनि जा दै दैज्लां बोथोराव लामाफोरखौबो लामाफ्राबो मोजां नङा लामाफ्रा हामा हामा जायो जोंनिथिं हाजो होनबा हाजोआ खाथियाव गैया हाजोआ हाजोआ बिदिनो माहाय गोजानाव दङ

प्रब्लेम बे प्रब्लेमा बारा बारा जोंनिथिं टिचारफ्राबो बारा मोजां मोजाङै फराया जोंनि एल पि स्कुलाव जोंनि एलपि स्कुलनि जोंनि फोरोंगिरियाबो आंखाल जोंनि बिदि बिदि